हम हमारे ऐसे बिज़नेस के बारे में आपको बता सकते हैं जो सफल भी रहा है और इंकम भी रही है यह बिज़नेस है टेंट का हमें जो हमारे ग्रामीण परिवेश में जो रहने वाले जो लोग हैं उनसे हमें बहुत मदद मिली है और हमारा टेंट का सामान है यह किसी लड़का या लड़की की शादी में हमें लगाना पड़ता है और इससे इंकम भी बहुत अच्छी होती है और हमें पब्लिक का सहयोग भी अच्छा मिला है इसलिए हमारा यह टेंट का जो बिज़नेस है यह अच्छा चल रहा है और मैं तो यही कहना चाहता हूँ दूसरे लोगों से यदि कोई यदि ग्रामीण क्षेत्रों में बिज़नेस करता है तो वह टेंट का ही बिज़नेस करे क्योंकि इसमें कम लागत और पैसे की अच्छी बचत है और यह समाज में आपस में भाईचारे के साथ यह बिज़नेस शुरू किया जा सकता है